जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक गार्डन है जिसका नाम है उमेद उद्यान उसमें काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं देखने के लिए गार्डन बहुत अच्छा है वो और पर्यटकों पर्यटकों के लिए घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है जो जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है वहाँ पहले ज़ू था जो अब हटा दिया गया है और वहाँ पे अब काफ़ी अच्छी मशीने लग गई हैं एक्सरसाइज़ वगैरह के लिए अब लोग जॉगिंग के लिए वहाँ सुबह आते हैं दिन में और गार्डन गार्डन है जैसे तो उसमें काफ़ी बाहर से लोग आते हैं और एक मंडौर गार्डन है घर के पास हमारे जो भी काफ़ी किफ़ायती दरों पर आप वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी जैसे घूमने के लिए कोई खर्चा नहीं लगेगा आपको वहाँ पे और खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी सस्ती मिलते हैं यहाँ जोधपुर में और और जैसे वेहिकल का जो किराया होता है वो भी बहुत किफ़ायती है तो ज़्यादा खर्चा यहाँ पर्यटकों के लिए यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है घूमने के लिए वो किफ़ायती दरों पे भी अपना कोई भी सामान ले सकते हैं और घूम सकते हैं कहीं पे भी आ जा सकते हैं और यहाँ के गार्डन खूब अच्छे हैं देखने लायक हैं